तस्वीर बनाने के बाद मुझे अच्छा लगता है लोगों को दिखाना तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जैसे कि व्हाट्सएप है स्टोरी इस पर डाल देता हूँ तस्वीरें और जब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे और बताना चाहिए तो मैं फेसबुक पर जो मेरी आई डी बनी हुई है उस पर डालता हूँ और उसमें ऐसा है कि अपन हम सौ लोग को भी टेग कर सकते हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसको देख पाते हैं तो मैं पब्लिक मोड पर करके सौ लोगों को टेग करता हूँ जिससे कि मेरी जो तस्वीरे हैं वह अधिक से अधिक लोग देख पाते हैं और उन्हें वह उस पर बहुत सारे लाइक करते हैं वह लोग कमेंट करते हैं बहुत मज़ा आता है और उन्हें लगता है कि पूछते भी हैं कई बार मुझे हमें भी सीखना है थोड़ा सा हमें सिखाइए थोड़ा अच्छा लगता है और जो इन्स्टाग्राम है उस पर भी मेरा आई डी बना रखी है मैंने फॉलोवर्स भी बहुत सारे उस पर हैं तो उस पर मैं अपने जो तस्वीरे हैं उस पर डालता रहता हूँ जिससे कि बहुत सारा उस पर लाइक आते हैं उस पर भी कमेंट आते हैं बहुत अच्छा लगता है कि लोग जो है उस पर देख रहे हैं और कमेंट कर रहें हैं लाइक कर रहें हैं अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है और मेरा जो है शेयरचेट पर भी एक अकाउंट बना रखा है जिसमें कि मेरे जो है बत्तीस हज़ार फॉलोवर्स हैं तो मैं उस पर तस्वीरें टाइम टाइम पर शेयर करता रहता हूँ जिससे कि लोग देखते हैं और उस पर लाइक वाइक कमेंट बहुत सारा आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ तस्वीरें अस्वीर जो प्रदर्शन करता हूँ बनाता हूँ तो लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है बड़ी खुशी होती है तो मैं अधिक से अधिक जितने भी जो प्लेटफार्म बने हुए हैं उन पर क्योंकि आजकल क्या है सोशल मीडिया का जमाना है और आनलाइन उपयोग में ज़्यादा ही चीज़ें हम लोगों को दिखा पाते हैं तो मैं अधिकतर जो है फोटोग्राफी की तस्वीरें जो हैं इनको अधिकतर जो आनलाइन प्लेटफार्म बने हुए हैं सोशल मीडिया इन पर जा शेयर करता हूँ जिससे कि ज़्यादा फॉलोवर्स मिलें और ज़्यादा लोग देखें और जब लाइक और फॉलोवर्स देखता हूँ बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं हमारी तस्वीरों का आनंद ले रहे हैं और उनके जो अच्छी अच्छी कमेंट पढ़ता हूँ तो प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे ऐसी जो तस्वीरे हैं और बनाना चाहिए